میرے پسندیدہ مضامین اور کالم نگار مختلف موضوعات پر گہرائی سے لکھتے ہیں اور ان کی تحریریں علمی فکری اور معاشرتی بصیرت پر مبنی ہوتی ہیں میں خاص طور پر ان کالم نگاروں کو پسند کرتا ہوں جو معاشرتی سیاسی اور ثکافتی موضوعات پر تنقیدی انداز سے لکھتے ہیں اور ان مسائل پر روشنی ڈالتے ہیں جو عام زندگی کو متاثر کرتے ہیں مضامین کے اقسام مجھے وہ مضامین پسند ہیں جو سماجی تبدیلو تبدیلیوں سیاست ادب اور تاریخ پر مشتمل ہو ایسے مضامین جو معاشرت مسا معاشرتی مسائل جیسے کہ تعلیم غربت انسانی حقوق اور صنفی مساوات پر مساوات پر گہری نظر رکھتے ہوں میرے لیے بہت اہم ہیں اس کے علاوہ مجھے نیکنالوجی اور اس کے انسانی زندگی پر اثرات سے متعلق مضامین بھی دلچسپ لگتے ہیں کیونکہ یہ مضامین ہمیں مستقبل کی طرف ایک نئی راہ دکھاتے ہیں پسندیدہ کالم نگار وسعت اللہ خان وسعت اللہ خان ایک ممتاز پاکستان کالم نگار اور تجزیہ کار ہے ان کے کالمز میں معاشرتی مسائل سیاست اور روزمرہ زندگی کے معاملات پر گہری بصیرت ملتی ہے وہ اپنے طنزیہ انداز میں مشکلات اور حقائق کو بڑے دلچسپ طریقے سے بیان کرتے ہیں ان کی تحریروں میں ایک خاص روانی اور سادگی ہوتی ہے جو قارئین کو اپنی طرف کھینچتی ہے جاوید چودھری جاوید چودھری کا انداز تحریر دلکش اور سادہ ہے وہ اپنے کالموں میں عام آدمی کی زندگی سماجی مسائل اور دنیا بھر کے اہم واقعات کو بیان کرتے ہیں ان کی کہانیوں میں تجربات اور سبق آموز واقعات شامل ہوتے ہیں جو قاری کو زندگی کے مختلف پہلوؤں پر غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں عارف نظامی عارف نظامی پاکستان کے اہم سیاسی اور تجزیاتی کالم نگار تھے وہ سیاست کے اندرونی پہلوؤں کو سمجھانے اور عوامی مسائل کو بیان کرنے میں مہارت رکھتے تھے ان کا تجزیاتی انداز اور سیاست کے بارے میں گہری معلومات ان کی تحریروں کو خاص بناتی تھی محمد حنیف محمد حنیف ایک ناول نگار اور کالم نویس ہیں جو طنز اور حقیقت کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں ان کی تحریریں اکثر معاشرت معاشرتی ناانصافیوں اور سیاستی بدنظمیوں کو نشانہ بناتی ہے اور وہ اپنی مخصوص زبان اور مزاحیہ انداز کے ذریعے گہری باتیں کرتے ہیں پسندیدگی کی وجوہات ان کالم نگاروں کی تحریریں مجھے اس لیے پسند ہیں کہ وہ معاشرے کی تلخ حقائق کو نہایت دلکش اور مؤثر انداز میں پیش کرتے ہیں ان کے کالمز اور مضامین مجھے سوچنے پر مجبور کرتے ہیں اور یہ مجھے معاشرتی اور سیاسی مسائل کے بارے میں نئی جہتیں فراہم کرتے ہیں